हलो नमस्कार जी हम गैस डिलिवरी वाले बोल रहे हैं कोई अ ये एक्चुली हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग तो डिलीवरी हैन्डल करते हैं हम लोग डिलीवरी करवाते हैं डिलीवरी करते हैं और इसमें हम लोगों को तो कोई विशेष जानकारी नहीं है प्लस समस्या है कि सरकार पर डिपेंड करता है कौन सरकार किसे अपना रेट डिसाइड करती है कैसे निर्धारित करती है वो तो जो भी बजट होगा उनका उस हिसाब से करती होगी तो हम लोग को तो जो अ हाँ जो हम लोगों को मिला है उसी से अपना डिलीवरी कर रहे हैं हाँ अब सब्सिडी वब्सिडी अपना जो भी कागज का देख सकते हैं जो घर में कोई बूढ़ी हैं तो उनके लिये सब्सिडी है तो सब आप चेक करा सकते हैं तो उनके नाम पर भी ले सकते हैं सिलेंडर तो बुजुर्ग महिला है तो अच्छा हमको जानकारी नहीं है ये सब चीज का

हाँ सस्ता तो नहीं है अब आम जनता परेशान है थोड़ा महंगाई से और लेकिन

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ उजाला वाले में ठीक है प्राइवेट वाले जो पहले कलेक्शन इसलिये जो घर में बुजुर्ग हैं चाहे कोई के नाम पर एक उजाला वाला ले लेंगे तो उससे एक तो आपका थोड़ा बचने लगेगा और प्राइवेट मुझे पहले वाला जो कनेक्शन था उस पर तो वही चार्ज है और कुछ विशेष जानकारी हो तो ठीक है तो बुकिंग बुकिंग कर हाँ सब बढ़िया है बुकिंग करवा दीजिये फिर ठीक है करा दीजिये फिर उस हिसाब से जिस जैसे आपका बुकिंग होने के बाद डिलीवरी करा दिया जायेगा हाँ हाँ तो उसके लिये कागज वगेरह आधार कार्ड चाहें अगर एक अग्रीमेंट हो घर का तो वो चाहे बैंक का जो पास बुक होता है वो भी लेके आयेंगे तो उस्से भी हो जायेगा एड्रेस प्रूफ चाहिये आपका और दो ठो फोटो चाहिये बस ठीक है देख लीजिये जैसा होता है उसमें फिर कॉल कीजिये अभी पिछले कस्टमर जो आये हुए हैं ठीक है नमस्कार